हम लोगों को बीच में पहले बिजली नहीं थी हम लोग अंधेरे में रहते थे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें से डर भी लगती थी और आज के समय में हम बिजली के अंदर हैं और बिजली से हमें बहुत सारे चीज़ मिल रही हैं जैसे कि घर में उजाला बाहर में उजाला और खाना बनाने कि भी बहुत सारे सुविधाएँ हैं जैसे कि इंडेक्सन पर खाना बनाना और मिक्सर मसीन हैं जो कि हमें मसाला मसाला भी पीसने आसान हैं पहले हम लोग सिलवट पर पिसते थें और रसोई में खाना बनाते थे जो कि एक चूल्हे पर बनाते थे और खाना बनाने में हम लोगों को भी दिक्कत हो रही थी हम लोग कहीं जल्दी में थे तो खाना नहीं बन पाता था हम लोग जली हुई रोटी भी बन जाती थी अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग को कि बीच में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि गैस पर खाना बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है पहले हम लोग कि बीच में चूल्हे पर जैसे कि हम लोगों को धुआँ भी लगती थी और धुएँ के कारण बहुत सारी चीज़ें एलर्जी भी हो जाती थी शारीर में आँख में भी दिक्कत हो जाती थी अब उस चीज़ से हम लोगों को भी आसान हो गया है हम लोगों को धुआँ नहीं लग सकता है और आँख भी स्वस्थ रहगी शरीर भी स्वस्थ रहगी एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी धुएँ के कारण हमें बहुत सारा भी बीमारी भी फैलती थी और उस बीमारी से भी हम लोग मुक्त हैं और जितना हो सकता है अब बिजली के अंतर्गत हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है बच्चे को भी पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही थीं पहले के समय में लेकिन आज के समय में कुछ भी दिक्कत नहीं है सब सारा चीज़ कम्प्यूटर द्वारा कराई जा रही हैं और बच्चे भी अच्छे से जानकारी ले पा रहे हैं और हम लोगों को भी दिक्कत नहीं हो पा रही है बच्चों को जानकारी देने में क्योंकि बच्चे लोग भी अच्छे से जानकारी ले पा रहे हैं बिजली की भी कारण पहले बहुत सारा दिक्कत हो रही थी पर अब दिक्कत नहीं हो पा रही है इसलिए हमें बिजली से बहुत सारी लाभाएँ मिली हैं और अब तो लैट के द्वारा बहुत सारी चीज़ खाना बनाने में भी काम आ रही हैं और कपड़ा भी प्रेस करने में काम आ रहा है टी वी देख रहे हैं गर्मी में बहुत सारी गर्मी लग रही थी लेकिन अब गर्मी में भी बिजली की कारण हम लोग अच्छे से रह पा रहे हैं पंखे कि व्यवस्था कू कि व्यवस्था है ऐसे में हम लोग गर्मी के कारण पहले थे कि जब बिजली नहीं थी तो हम लोग बहुत परेशान रहते थे लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें गर्मी से बचने के लिए भी कराई जा रही है एसी भी बिजली के द्वारा इसलिए हमें अब कोई प्रौब्लेम नहीं है बिजली के द्वारा सारी चीज़ें प्राप्त कराई गी की गई हैं